बार्देस जिल्ल्यांत पळोवंक गेल्यार चडशे लोक भाज्यांचे बिझनेस करतात लोक भाज्यो विकतात फ्रुटसा विकतात जावं आनी कितें विकतात ज्या कारणान आमच्या सोसायटीक खूब हेल्प मेळटा समज आता कोणाक भाजी हाडपाक जाय जावं फ्रुटसां हाडपाक जाय